पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में आप आदमी को कुछ जानकारी नहीं थी पहले तो आदमी काफी लोग परेशान थे पढ़ाई के लिए पहले तो स्याही घोलो कलम बनाओ जो है स्याही के प्रयोग करते थे अब तो है रबड़ है पेंसिल है कलम है जो है इस पेन का भी इस्तेमाल हो रहा है अब जो है छोटे छोटे बच्चे कितने ग़रीब हों लेकिन इन छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व रखते हैं सोचते हैं कितना पढ़ाएं लिखाएं कितना अपने बच्चे को बड़े बनाएं हमारा बच्चा कितना जो है बड़ा बन जाए कितना जो है उसके भविष्य के लिए हम कितना कर दें कि वो अपना ज़िंदगी में आगे बढ़े बच्चे को आज की ज़माने में तो देखो कितना भी कोई भी कितना ग़रीब हो या अमीर हो किसी को कोई परेशानी नहीं है पढ़ाने लिखाने में अब तो इतना सुविधा हो गई है कि बच्चे जो है अपने भविष्य अपने आप खुद पढ़ लिख कर बना सकते हैं उतना समझदार बच्चे हैं अब तो जो है बच्चों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है पढ़ाई लिखाई से अपने आप सारा काम कर लेते हैं जो शिक्षित बच्चे हैं शिक्षित बच्चे हैं ओ जो है अपना भविष्य खुद बना लेते हैं अपने घर परिवार को अपने सम्मान को अपना खुद बनाते हैं बच्चे को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है बच्चे तो आजकल अपना भविष्य अपने आप देखते हैं कि माता पिता के लिए